आङो न'खराव गगा मोनबा बिदिनो माबा मा गगा मोनबा बानलु बिदै फुदुंनानै जाहोयो आरो ओमफ्राय उसुमैबो उसुमैखौबो बिदै बानलु गोसा होनानै फुदुंनानै जाहोयो ओमफ्राय सबखा बिदैबो सबखा बिदैबो फुदुंनानै जाहोयो आरो बिदिनो जाह्रुवा बिदिनो बायदि बायदि लगायनानै फुदुंनानै जाहोयो आरो आङो गगा मोनबा ओमफ्राय दाव आइथिं बिदिनो सिब्रु खानसिनसा बेफोरबायदिखौ होनानै फुदुंनानै जाहोयो आरो आङो गगा मोनबा बानलु गोसा होनानै बानलु बोरदोनखौबो फुदुंनानै जाहोयो गोसानो बानलु बोरदोनखौ फुदुंनानै गोसा फुदुंनानै जाहोयो आरो